म्हाज्या शेजाऱ्याक जर तर फाटीचो फाटीचो प्रोब्लम आसा जो ताका कितें अडचण आसा दुखता जाल्यार हांव तेका सांगपाक शकता की

सरकारी जावं कितें गोवरमेंट कसले हॉस्पिटल् आसा थंय वसोन स्पेशल डॉक्टरा फुडें तूं मेळ तेंचे कडल्यान कितें कसल्यो गुळयो जावं कसलें थॅरपी कसलीय मसाज तूं तेंचे कडल्यान घे योगा कर तितूंतल्यान आपल्या आपल्या शरिराक व्यायाम मेळपाक शकता कसलो गांवठी उपाय कर कसलेय तेला तेलाचें मालीश करून तें बरें जावपाक शकता आपल्यान जर तेजी बरी काळजी घेत बऱ्या प्रमाणें आपल्यान जर तर सांबाळळें जाल्यार तें आपल्याली दूख रोखडी बरी जावपाक शकता जर तर आपल्यान बरो रेस्ट घेतलो आपल्यान चड कांय काम केलें ना तितलो वेळ पर्यंत आपल्यान टायम दिलो जाल्यार ती दूख रोखडी बरी जावपाक शकता आनी जर तर ती बरी जावपाक जाय जाल्यार आपल्याक आपल्या जिवाची काळजी घेवपाक खूब म्हत्वाचीें आसा